रांदचीकूड म्हणटात ती बायलांक वांटपाक केन्नाच आवडना अशें म्हणटात की एक रांदचीकूड एक बायल दोन बायलो केन्नाच तितून मेळून मिसळून काम करूंक शकना पूण केन्ना केन्ना अशें घोष्टी आसता केन्ना केन्ना अशे सण आसता देवाचे दीस आसता देवाचे सण आसता तेन्ना दोग तीग जाणां चडशे दोन वा तीन चार बायलां वांगडा येवन थंय सगळें रांदता तर त्या एक त्या घोष्टी मदीं एक एक बरी गजाल म्हणटा ती अशी जाता की तीं बरे भशेन काम करता तांचें सगळें कितें हें तेंचे राग बी आस ते एकामेका बद्दल तें सगळें विसरता आनी बरे भशेन तीं रांदता हें कर तें कर चिरून दी कट कर कांथून दी सगळें बरे भशेन जाता किचनान म्हणटा तें अशें बायलेचें अशे एक मत आसता की आपल्यान कशें कि किचन दवरलां तशेंच आपल्याक जाय अशें कितें आसता पूण तें आपल्या आपल्या एका एका बायलेचेर आसता की जर तूं कशें दुसऱ्या बायलेक किचनान घेता आनी तें कशें कितें रांदता तें एक्सेप्ट करता कशें यें करता सो अशे सण बी आसता पय तेन्ना बरे भशेन बायलां रांदता बरे ख खबऱ्यो मारता कांय एकटें खांत्ता म्हणल्यार दुसरें तळशीता एकटें कट करून दिता म्हणल्यार एकटें फोण्ण मारता मिक्सचर लायता आयदनां घांसता एक आयदनां धुवन काडटा अशे खूब तरांचे घोष्टी आसता किचनांत जे दोग तीग जाणां बायलो जर वांगडा येवन केल्यो जाल्यार तें फा फास्ट बेगीन जाता आनी तेंच्या मदीं अशें एक हें एक अशें यें जाता बॉन्ड जाता की अशें बरे भशेन तीं खबरो मारता केन्ना केन्ना तेंचे वाद जाल्ले आसता पयलीं बी ते सुद्दां सोर्ट जाता त्या किचनांत मागीर तीं बरे भशेन अशीं उलयता फ्री अशें मांयडेड जाता आनी एक व एक वेगळी अशीच फिलींग आसता तेंका आं बाबा अशें बरें जालें आमचें उलोवप अशें आनी एक अशें एक अशें बरे प्रदार्थूय बी बरे करता ते हांसून हांसून आनी एक हें आसता आनी वेगळे अशे हें आसता तें म्हणजे वेगळे वेगळे डीश करता थोडीं जाणां बरें अशें खुशयेन करता डीश खूब कितें कितें आनी व अशें वा मेळून मिसळून खाता वांगडाच जेवता उलयतां उलयतां खूब कितें कितें उलयता खंयच्यो गांवावेल्यो घोष्टी उलयता आनी जेवता बरे भशेन आनी अशें घरांत एक वेगळेंच वातावरण तयार जाता हांगा आं बाबा ही बाबा बरी रांदता ती मागीर कशीय कितेंय आसना पूण किचनांत तीं एक जाता सो तें एक अशी बरी गजाल म्हणटा ती आसा सो अशें किचन म्हणटा तें सणाच्या एक दिसान तें मात एक बरी गजाल जाता अशें आसा